हमर तऽ इएह इच्छा छै कि हम एगो टीचर बनियै टीचरो बनैके एगो मकसद यऽ कि हमरो पापा टीचर रहै ओ ओकरा देखैत रहियै शुरूसँ जे ओ केना बच्चा सबके पढ़ाबैत रहै तऽ ओहिमे एगो सहनशक्ति लगै छै वएह हमहु सोचै छियै कि हमहु एक शिक्षक बनियै आओर बच्चा सबके पढ़ैयै आओर बच्चा सबके पढ़ेनाइ भी एगो बहुत बड़ा जिम्मेदारी होइ यऽ अहाँके मतलब देशके यऽ गाँव मोहल्लाके बच्चा सब यऽ ओ सब पैढ़ लिख कऽ किछु बनि जाएत तऽ अहींके गाँव मोहल्लाके नाम होएत तऽ बच्चा भी हर किस्मके आबै यऽ सब बढ़िऑंसँ नहि समझि पाबैया कोइ कोइ एहन होइया जे बहुत तेज होइया तऽ ओ तऽ समझि लैया लेकिन बहुत तऽ एहनो होइया ने कि जे जल्दी नहि समझि पाबैया ओकरा कि तरीकासँ समझेनाइ छै ओ एगो टीचरके कर्तव्य होइ छै समझेनाइ ओकरा दिमागमे केना घुसेनाइ छै पढ़ेनाइ छै एक सहनशीलता केना रखनाइ छै बच्चाके प्रति प्रेम भावसँ पढ़ेनाइ ई सब एगो भए गेल शिक्षकके कर्तव्य आ ओ यही यऽ कि हम शिक्षक बनु और बच्चा सबके कनी पढ़ाए लिखा कऽ अपन देशके बच्चा सबके कुछ बनै के लायक बनाबु